हाँ मैं नलकूप के बारे में बता सकती हूँ जैसा कि नलकूप से ही स्पष्ट है एक धातु के नल को जमीन के इतने अंदर धंसा दिया जाता है कि वह पानी के स्तर को छू सके और वह पानी के स्तर को छूने के बाद एक उसमें पाइप लगा दिया जाता है जो ऊपर पानी फेंकता है जिससे हम सिंचाई कर सकते हैं या पीने के लिए यूज़ कर सकते हैं हमारे यहाँ उसको अधिकतर अभी ट्यूबवेल के नाम से जाना जा रहा है और हमारे गाँव में एक बड़ा सा कुआँ भी है जो पंचायत से बना था उस कुएँ का लोग आज भी पानी पीते हैं उसमें किसी ने अपने घरों में मोटर लगा के रखा है तो वहाँ का पानी बाड़ियों में पौधों को देने के लिए कोई बगीचे में पौधों को देने के लिए उपयोग करता है और कुछ लोग तो बेचारे बाल्टी से खींचते है पानी और उसी को पीने नहाने कपड़े धोने सबके लिए उसी पानी का यूज़ करते हैं